हमरासभ झञ्झारपुर बाजार जाइत छी तऽ बड्ड पैघ किसान तऽ नहि छी तऽ एतय सुविधा भऽ जाइए ओना एतयसँ ट्रेनके सुविधा आब सेहो भऽ गेलै बीचमे किछु वर्ष तक ट्रेन बन्द छलए हे तऽ ओ बजार बहुत पैघ समिति अछि जे धान देखबै तऽ बड़का बड़का ओतय गोदाम बनल छै एतय सुविधा होइत छै बाहरसँ बहुतो रास तरकारीसभ समस्तीपुरसँ आओर राज्यके देशके सेहो कएटा जगहसँ जे छै से कएटा फसल आबि जाइए आ एहिठामसँ धानके उत्पादनमे बिहारके नीक स्थान छै एतुका धान जे छै से मखान जे छै से ईसभ चीज जाइए बाहर विदेशो जाइत छै तऽ चूड़ा उत्पादन भेल ताहिमे मखानके लावा बनाके से जाइए ईसभ लऽ कऽ सरकारी व्यवस्था छै मध्यस्थ व्यापारीकेँ हमसभ बेचि पबैत छी किएक तऽ ओतेक पैघ किसान जे छै से नहि छै एहिठाम बहुत बहुत पैघके कहबै जे छै किसान जे आब दू दू सय बीघा जमीन जोतैत छै से किसानसभ आब अभाव भेलै सए बीघा पचास बीघा एहि तरहक उत्पादन करैत छै आ एकेटा फसलके नीक होइत छै तहि दुआरे की होइत छै तऽ मध्यस्थे व्यापारीकेँ ईसभ सामान दिअ पड़ैत छै अहाँकेँ आ ओहिमे नहि छै कोनो खास जे कहबै जे दलालीवला व्यवस्था से नहि ओ सहिए सही रेट भेट जाइत छै किसानकेँ आ लगमे भेट गेल एतयसँ आब ट्रेवलके व्यवस्था सेहो भऽ गेलैए ताहि द्वारे ई चीज कोन बाजार उपलब्ध अइ से विषय देल गेल छै तऽ कोन बाजारमे एहिठाम मधुबनियो मार्केट छै ओतहु अहाँकेँ गिलेशन गियर्शन मार्केट छै दरभङ्गा सेहो मार्केट उपलब्ध छै नजदीकी छै झञ्झारपुर मार्केट भेल एतय साते किलोमीटर तऽ हमसभ झञ्झारपुरे मार्केटके उपलब्धताक लेल से बेसी प्रयास करैत छी आ ओतहि जा कऽ अपन सामान बेचैत छी